الگ الگ ٹائمس میں خوش کرنے والی چیزیں ہیں کہ کس ٹائم وقت کے حساب سے کون سی چیزیں ہمیں زیادہ خوش کرتی ہیں لیکن ایک آدھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ہر وقت خوش کرتی ہیں جیسے میں کچھ لکھتا ہوں خاص طور پر لکھنے کی جب ذمہ داری ہمارے اوپر ہو یا یہ کہ پھر ہم کچھ من سے لکھیں کچھ آفس کے لئے لکھ رہا ہوں یا کوئی ٹاک لکھ رہا ہوں یا کوئی مضمون لکھ رہا ہوں تو وہ جب اچھے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جب لکھ رہا ہوتا ہوں تو دماغ اُلجھا ہُوا رہتا ہے اُس کی طرف اور جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ایک طرح کا سکون اور جو خوشی مطلب ملتی ہے وہ خوشی مطلب جو ہے وہ دوسری چیزوں میں مطلب اتنی زیادہ نہیں ملتی ہے یا یہ کہ کوئی اچھی کہانی کوئی اچھا ناول جب ہم پڑھتے ہیں کوئی اچھی مووی جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے بہت اچھی کردار ہوں کچھ اچھے کامیڈی ہو کامیڈی بہت ہی مطلب جو ہے گری اور گھٹیا کامیڈی نہیں تھوڑا بہتر کامیڈی ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم مطلب جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان سب چیزوں میں ایک خاص قسم کی خوشی ملتی ہے اور اسی انہی خوشیوں سے مطلب ہم جو ہے ہمارا جیون چلتا رہتا ہے